تیراکی کے لیے میرا پسندیدہ مقام جھیل ہے کیونکہ جھیل میں تیرنا آسان نہیں ہوتا لیکن یہ آپ کے تیرنے کی صلاحیت پر منحصر ہے اگر آپ اچھی تیرنے کی مہارت رکھتے ہیں اور سلامتی طریقوں سے تیرنا چاہتے ہیں تو پہلے تیرنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے میں وقت لگ سکتا ہے وقت کے ساتھ آپ کے تیرنے کی مہارت میں ترقی ہوگی اور آپ جھیلوں میں آسانی سے تیر سکیں گے اس کے علاوہ تیرنے سے پہلے جھیلوں اور تیرنے کے اصولوں اور حفاظتی تدابیر کے بارے میں بھی مکمل معلومات حاصل کرنا ضروری ہے جھیل میں تیرنا مجھے اس لیے پسند ہیں کیونکہ جھیل بہت خوبصورت ہوتی ہے اور یہ ہمارے علاقے میں تھوڑے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے